हमरा सबके मिथला भाषा बहुत ही अच्छा भाषा छै हमरा सबके पूर्वज सबदिन से मिथला भाषाके आगेके बढ़बैके प्रयास केलकै हन मिथला भाषा बोलैमे हमरा सबके कोइ दिक्कत नहि छै ने कोइ कठिनाइ होइ छै मिथला भाषाके लिए हमरा आरके सबदिन से पूर्वज ई चीजके देख अयलै हन जे मिथला भाषा बोलनाइ बहुत ही बड़ा जरुरी है जे आगे चैलिके मिथला भाषा के चक्करमे कोनो दिक्कत नहि होइ लोकके मिथला भाषा पसन्द आबै बजै आओर तरहके लोकके मिथला भाषा सिखबैके प्रयास कयल जाइ जे अहाँ सब मिल कऽ मिथला भाषाके प्रयोग करियौ मिथला भाषा बोलैमे हमरा सबके कोनो दिक्कत नहि है हमरा आरके गाँव समाजके लोग हरेक एक व्यक्तिके हरेक घरमे मिथला भाषा बोलै छथिन आ बोलैमे हिनका सबके कोइ कठनाइ कोनो तरहके दिक्कत नहि आबै छै दोसरो गाँवके लोग कहै छथिन हमरा मिथला भाषा अहाँके गाँव मे बहुत ही पसंद लागैया